असां महाराष्ट्र जे कल्चर में रहंदा आहियूं हिन करे असांजे महाराष्ट्र में हर अलॻि अलॻि टाइप जा माण्हू रहंदा आहिनि गुजराती पंजाबी ऐं सिंधी सभु गड॒जी करे पंहिंजो कल्चर मल्हाईंदा आहिनि पर महाराष्ट्र जो मेन कल्चर आहे जंहिंमें गणेश उत्सव मल्हाईंदा आहिनि ऐं इन्हनि जी फोक म्यूज़िक ऐं लावणी डांस सभिनी खां वधीक पापूलर आहे ऐं असां अगरि कम्पेयर कयूं या डि॒सूं त ॿिए कंहिं स्टेट में जीअं असां पंजाब तीअं पंजाब में बि पंजाबी वधीक रहंदा आहिनि ऐं हुते बि बी॒ कास्ट जा माण्हू चंङा रहंदा आहिनि पर हुता जो कल्चर बि थोरो फ़रक़ु आहे जीअं उते हो गरभा कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ संक्रात जो जेको त्यौहार हूंदो आहे उहो ॾाढो महिनत रखंदो आहे ऐं डाइवर्सिटी त ॿिनि में आहे छो त हर हिकु टाइप जा माण्हू गॾजी करे अॼु इंडिया में त्योहार मल्हाईंदा आहिनि